जलवायु परिवर्तन की दिशा में मेरे लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी हो समझ आए और इसके लिए हमारे साथ मिल करके वो प्रयास करें इसके लिए बहुत जरूरी है कि बहुत सारी चीज़ें है जोकि समझना बहुत जरूरी है और इसमें जो है बहुत सारे लोगों की जरूरत है ताकि वन्य प्राणी जंगल पर्यावरण और लोगों का जो सामाजिक है आर्थिक है सभी प्रकार से विकास हो सके और आने वाले वर्षों के लिए आने वाले सालों के लिए अपने जो बेटे बेटियाँ हैं जो पीढ़ियाँ है उनके लिए वो सही तरीके का परिवेश आने वाले वर्षों में मतलब बना करके रख सके ताकि ये जो जलवायु परिवर्तन जो आज जो धीरे धीरे हम देखने को मिल रहा है जो मौसमी जो चक्र है उस पर किस तरह से धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आ रहा है उसको रोका जा सके और वो जो समय सीमा जो है इस मौसमी चीज की तो इसमें सही तरीके से अभी वो चल सके इसके लिए हमको प्रयास करना है अभी जो है जलवायु परिवर्तन की दिशा में अभी मेरा एक मुख्य प्रयास यह है कि किस प्रकार से लोगों को मोटिवेट करके ग्रामीण क्षेत्र में बायोगैस के लिए काम किया जाए और इसके लिए विगत तीन वर्षों से हम लोग एक संस्था के साथ मिल करके काम कर रहे हैं जोकि बायोगैस निर्माण में उनको सहयोग देती है उनके परिवार में जो बच्चे हैं महिलाएं हैं वो भी इसके वजह से सहयोग करते हैं और इसके अलावा जो है कि जिनके आप पशुओस पशु के गोबर की क्या महत्वता है उनको धीरे धीरे समझाते हैं और जिससे कि वो जब बायोगैस बनाते हैं तो उसके बाद उसका जो स्लरी निकलता है स्लरी कितता उपयोग है फसलों के लिए वो समझाते हैं और गैस का उपयोग जब करके वो आने वाले समय में खेती में उसको वो रक्षक खाते हैं अब जबकि वो बायोगैस का उपयोग करते है तो इसके साथ में एक दो चीजें होती है कि जो जंगल में जो कटाव होते हैं जो लकड़ियाँ वो काट करके ले जा रहें हैं उसमें धीरे धीरे करके कमी आती है जिससे कि जो वन्य प्राणी है उनके लिए भी काफ़ी सुरक्षित माहौल जाता है और वो धीरे धीरे करके स्वच्छंद घूमने लगते हैं जंगल को बचाना आज की तारीख में एक बहुत बड़ा कार्य है जोकि जलवायु परिवर्तन जोकि एक बहुत बड़ा विषय है उसके लिए सहायता करता है